अच्छा जी ते अस हून अगर इस सवाल दी गल्ल करचै जेह्ड़ा असें पुच्छेआ गेदा ऐ कि जेह्ड़ा साढ़ा कल्चर ऐ कल्चर जानि के साढ़ा जेह्का भेश भाशा ऐ साढ़ी जेह्की डोगरें दी ओह्दे बारे च साढ़ा भाई अस कनेह् कपड़े पान्ने किश स्हाबा दा ऐ अस केह्ड़ा बं'दे गैह्ने पान्ने ज्वैलरी केह्ड़ी पान्ने ओह् अपने अपनी जेह्ड़ी साढ़ी एह् ऐ स्टेट ऐ एह्दे बिच्च ते कन्नै साढ़ा कन्नै रौह्ने दा कनेहा रंग ढंग ऐ उसदे बारे च एह् साढ़ा सवाल ऐ ते साढ़ा जेह्का बोलना रौह्ना जेह्ड़ा रंग ढंग ऐ ओह् कि'यां बक्खरा कोला बाकी लोकें कोला जां बाकी स्टेटें कोली कियां ओह् बक्खरा ऐ तां ओह्दे बारे च अगर अस हून गल्ल करचै तां भाई जेह्ड़ा साढ़ा जेह्ड़ा जम्मू कश्मीर दी गल्ल कीती जा साढ़े इक डोगरें दा कल्चर ऐ भाई ओह् ऐ डोगरी डोगरी कल्चर एह् स्हाब होई गेआ कि इत्थें लोक जेह्ड़े न ओह् सिरै पर टोपी नी पांदे हैन पग्ग बनदे पग्ग पग्ग केह् होई गेआ जियां साढ़े कन्नै गै जेह्ड़ा दुई स्टेट ऐ साढ़ी ओह् ऐ पंजाब पंजाब बिच्च पग्ग पाई जंदी सरदार पग्ग पांदे बस उऐ जेही साढ़े इत्थें डोगरे पग्ग पांदे बस उस पग्ग बिच्च केह् होंदा उप्परै गी थोह्ड़ियां तनियां रक्खी दियां होंदियां ओह्दे उप्पर थोह्ड़ा इ'यां पंख टाइप बना दा होंदा पग्गै गी उसी जिसी कि बोलदे पता नी केह् न हून मिगी इसलै चेत्ता बी नी अवा दा ते ओह् पग्ग पांदे बाकी अगर कपड़ें दी गल्ल कीती जा तां इत्थें कपड़े जेह्ड़े जागत बगैरा न जागत बगैरा न ओह् तंबी कुर्तू पांदे बड्डे जेह्ड़े न तां ओह् तंबी जां धोती दे कन्नै कुर्ता पांदे अपने कुर्ता पाङन जां कमीज लानी अपने जेह्ड़ी इत्थुआं सेयाई दी होग सूती कपड़े कन्नै सेयाई दी होग ओह् पानी ते जेह्ड़ियां साढ़ियां माता भैनां न ते ओह् केह् भा ओह् भाई अपनै सलवार कमीज जेह्ड़ी ऐ उ'ऐ ज्यादा ओह् पाना पसंद करदियां ते उऐ पांदियां ग्रांऽ ग्रांऽ बाकी ब्याह् धामें भाई हून कोई साड़ी पाना चांह्दा जां जियां कुसै अपना मन करदा पर सलवार कमीजा दा जेह्ड़ा अपना मतलब जेह्ड़ी साढ़ी भेश भाशा सलवार कमीचै च जेह्ड़ा साढ़ी मातै भैनें दा ओह् बक्खरी गै ओह् सारियां स्टेटैं कोला कि इक बक्खरी यूनीक गेदी लभदी ओह् इस्सै चीजै कन्नै असें केह् होंदा असें गी फर्क सेही होई जंदा कि नेईं भाई एह् इक डोगरा बंदा ऐ जां डोगरी घरा दा मतलब मा माता जां भैन ऐ ते एह् साढ़ियां जेह्ड़ियां चीजां असेंगी बड़ियां गै शैल लगदियां ते होर गल्ल करचै अस अपनी हून ज्वैलरी दी जानि के जेह्के गैह्ने बगैरा न ते इत्थें जेह्ड़ियां साढ़े ज्यादातर जेह्ड़े मड़द न जां साढ़े जेह्ड़े भ्राऽ न जेह्ड़े तां ओह् केह् करदे हत्थै बिच्च नूठी पानी उ'नें नूठी पांदा जां कोई कड़ा पांदा अपना जियां गले च चैन पानी ओह् चैन कोई हून भाई कोई चांदियै दी पांदा कोई सुन्ने दी पांदा जियां जियां भाई कुसै कोल जियां जिस स्हाबा दा नोहाड़े कोल हून नोहाड़ा जेह्ड़ा अपना खर्च करने दा तरीका ऐ उस स्हाबा दा ओह् पांदा ऐ ते बाकी कोई पांदा कोई कुसै गी पसंद बी नी होंदा ऐ नेईं पाना पर इ'यां पांदे भाई अपने ते अपनियां जेह्ड़ियां मातां भैनां न तां ओह् उ'नें अपना तुसें पता ते ऐ गै केह् बोलदे उसी मत्थै पर टिक्का पाना नक्कै पर बालू पाना गैह्ने पाने चूड़ियां कदें चूड़ियां बगैरा पानियां कड़े पाने एह् जेह्ड़ा उ'नेंगी पसंद होंदा जेह्का उ'नेंगी ओह् पाना उ'नें अच्छा कोई ब्रैसलेट पांदा कोई अपने होर बक्खरे बक्खरे ते कन्नै पैरै उ'नें अपनै पानियां केह् बोलदे उसी पैरें उंगलियें च पानियां उ'नें अपनियां पैरें उंगलियें च ओह् पांदे इ'यां नूठी जन होंदी हून नांऽ नी ऐ चेत्तै ओह्दा उसी केह् आखदे ओह् पांदे चांदियै दी होंदी ओह् ते कन्नै पैरें च गिट्टै कोल पांदे ओह् पंजेबां पंजेबां पादें ओह् चांदियै दियां पांदे हून कोई अपने भाई ज्यादा पैसे आह्ला बंदा होग तां सुन्ने दी बी पाई सकदा अपनी अपनी मर्जी ऐ जियां कोई जियां पाना चांह्दा ते एह् हून साढ़ा भेश भाशा ऐ भाई जेह्ड़ी साढ़े माता भैनां दी ते कन्नै भ्राऊ दी एह् सारी जेह्ड़ी ऐ ओह् भेश भाशा ऐ ते एह् जेह्की बाकी लोकें कोले हां भाई बक्खरी बी ऐ बाकी जेह्ड़े साढ़े होर जेह्ड़े साढ़े दुए स्टेटें बिच्च होई गे हून पंजाब च होई गेई जां होर होई गे उं'दे कोला भाई एह् बक्खरी ऐ थोह्ड़ी बक्खरी गै लभदी तां गै डोगरे थोह्ड़े डोगरे थोह्ड़े जेह्के होंदे कि थोह्ड़े ठंडे सभाऽ दे बी होंदे डोगरां इयै थोह्ड़े के ते उ'नें अलग करदा ते अस जेह्के मतलब साढ़ी पंशान ऐ भाई डोगरी जम्मू कश्मीर साढ़े जम्मू दे लोकें दी ज्यादा पंछान गै डोगरी ऐ एह् डोगरी थोह्ड़ी करदे ते होर बाकी लोग इत्थै कोई तैह्मत बी पा दा कोई किश करा दा बक्खरा बक्खरा स्हाब ऐ परना लैंदे भाई परना रखदे अपने मूंढे उप्पर परना जां फिर तौलिया एह् रखदे मूंढै उप्पर ते अपने रौंह्दे सारे भाई खुश रौंह्दे अपनै जियां होई सकै उ'यां कम्मकाज़ करा दे ते बाकी हून अपना अपना स्हाब ऐ भाई हून केह् आक्खी सकनें किश बी एह्दे बारे च होर अस इक बक्खरियां बक्खरियां जेह्ड़ियां साढ़ियां कम्यूनिटियां न मतलब कि बक्खरियां बक्खरियां जेह्ड़ियां साढ़ियां लोकें दियां ओह् बनी दियां टोलियां बनी दियां जां ओह् तुस आक्खो सनाया तां ज्यादा कोई फर्क नी ऐ सारें दा भाई अपना जेह्ड़ा पाना खाना दा जेह्ड़ा तरीका ऐ सेम गै ऐ बाकी इक खाने दे बारे च तुसेंगी इक गल्ल सनां ता भाई अपनै जेह्का साढ़ा जेह्का जम्मू दा कल्चर ऐ कि ऐतबार राजमा चौल भाई जरूर बनने एह् सच्ची गल्ल ऐ राजमा चौल जेह्के इत्थैं भामें कोई बी होग ऐतबार जरूर बनांदा कि ऐतबार खाना उसी मज़ा गै बक्खरा ऐ भाई सारे इसलै घर होंदे कम्मकाज़ कोला उस दिन थोह्ड़े उ'नें घर रौंह्दे थोह्ड़े रैस्ट करदे थोह्ड़ा अपने बसांऽ करदे ते उत्त गल्ला ओह् केह् करदे कि उसी घर घर गै रौंह्दे ओह् अच्छे तरीके कन्नै घर रौंह्दे ते राजमा चौल खंदे भाई चौल जेह्के सारें गी पसंद न इत्थें ते बाकी हर जगह् भाई इ'यै स्हाब ऐ सारें कोई फर्क नी ऐ इत्त च सारे मतलब इ'यै अज्जकल इ'यै स्हाब ऐ सारें आस्तै